इस्नूकर की शुरुआत अपने जबलपुर में सबसे पहले हुई थी जिसमें एक बड़ा सा टेबल होता है जिसमें दस ग्यारह बॉल्स होते हैं जिसको अपन को उन बॉक्सेस में उन हॉल्स में डालना होता है यह अपने जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध गेम है जो कि जबलपुर में डेवलप हुआ है और यह खेल अन्य राज्यों में बहुत कम खेला जाता है लेकिन अपने यहाँ सबसे ज़्यादा यह खेला जाता है और इसकी विशेषता यह भी है कि यह आज से नहीं यह ब्रिटिश ब्रिटिशर्स के टाइम से यह गेम चला आ रहा है और लोग इसे पसंद भी करते हैं हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में